भारतआरि हारिमुआव दोरोङारि मोसानायनि आदबफ्रा मान गोनांथि मानोना आदबफ्रा गैया आदबफोर गैयाब्ला मोसानायाव मोजां नुआ आरो आदब खायदा थायाब्ला मोसानो रोङा मानोना मोसानो गोरों जानांगौब्ला गोबां रोखोमनि आदब खायदा जानजि एबा गोदोना फारसेनिफ्रायनो सोमावनो रोंनांगोन मानोना जान्जि आखाइ आथिं खर'फ्रा मावाब्ला समायना नुआ बेखायनो बेफोरखौ गोनांथि दं आरो बेफोर गैयाब्ला मोसानायखौबो मोजां नुआ आरो समान समानबो जाया सासे मोजां दोरोङारि मोसाग्रा जानो थाखाय बेयो गोबां रोखोमनि गुन थानांगोन मोसानो गोरों जानांगोन आरो थाब थाबैनो एकटिं खालामनो रोंनांगोन आरो बियो सासे मोजां रोखोमनि जानांगोन अब्लासो सासे मोजां दोरोङारि मोसानो गोरों जानो हायो बेबायदि गुन थाब्लासो सासे मोजां रोखोमनि मोसानो गोरों गोख्रों दैदेनगिरि जानो हायो